आह जों स्वच्च' भारत ओह जिनाखि जोंना लामा सामायाव दाखोर दुखोर थानाय जाब्रा जुब्रा थानाय बेखौ जों फोसाबनांगौ आरो गामि टावनफ्राव बेफोर जाब्रा जुब्राखौ गारजि दाखोरखौ साफा खालामोब्ला लामा सामानि गासिबो दाखोरफोरखौ साफा खालामना जोङो ओह जायगाखौबो जों मोजां नुगोन आर लोगोसे जोंनि जिनाखि ओह आबहावा थासारि बे गोग्गो जागोन नङाब्ला दिनै फैबाय थानाय समाव जोङो ओह गारजि मैलाफोर थायोब्ला ओह लेथ्रा थायोबा जोङो ओह गारजि बारहावायाव बारोबा जोंनि देहा सोलेरफ्रा गोग्गो जानाय नङा बेनिखायनो जोङो देहा सोलेरखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो स्वच्च' भारतखौ जोङो खालामथारनांगोन होमब्लासो जोंनि ओह गासिबो जायगायावनो जोंहा दा माने गोग्गो बारहावा बारगोन होन्नानै जोङो फोथायो